मीडिया वाले जितना भी दिखाते हैं सही दिखाते हैं और कहीं कहीं कोई कोई मीडिया वाले बहुत ही अफवाह भी दे देते हैं मीडिया पर हमें बिश्वास है कि मीडिया द्वारा हमारा काम कोई छिपाऊ नहीं हो सकता मीडिया वाले हर एक चीज को दिखाते हैं और मीडिया से हमको फायदा है ये नहीं है कि मीडिया से हमको फायदा नहीं है कई कई मीडिया वाले दुष्प्रचार भी कर देते हैं लेकिन मीडिया पर बिश्वास हमें है कि मीडिया वाले कोई चीज छिपाते नहीं हैं मीडिया से हमको काफ़ी फायदा है कोई चीज हुआ मीडिया वाले पूरे चैनल पर प्रकाशित कर देते हैं कोई भी न्यूज हो और हमारा समाचार कोई छिपाया नहीं जा सकता मीडिया सरफा सरकार जो दिया है या मीडिया वाले जो करते हैं बहुत ही उत्तम करते हैं जैसे पेपर वाले हुए पेपर वाले में हमें केवल दैनिक जागरण अमर उजाला हिन्दुस्तान ये सब हमारे लिए बहुत फायदेमंद हैं बढ़िया समाचार देते हैं और वैसे तो बहुत ही पेपर वाले हैं लेकिन ये तीन चार ठो ये हिंदुस्तान और ये सब हुए सब बढिया समाचार देते हैं हमको